देश में आज स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ही सुधार हुआ है लेकिन यह सुधार सिर्फ निजी क्षेत्रों में हुआ है निजी अस्पताल बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं लेकिन चूँकि उनकी सेवाएँ बहुत महँगी पड़ती हैं और एक सामान्य इन्सान उन सेवाओं का लाभ लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता देश का एक बहुत ही छोटा तबका इन निजी अस्पतालों की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की जनसँख्या इतनी बड़ी है उसमें इन सेवाओं का लाभ लेना हर किसी के वश का नहीं है और अभी जो मेडिकेयर के नाम पर पॉलिसीज़ चल रही हैं यह भी हर कोई इन्सान ले नहीं सकता इसको लेने के लिए भी बहुत ही एक छोटा तबका इन सेवाओं को ले सकता है पर अभी जो मोदी सरकार आई है इन्होंने आयुष्मान भारत के नाम से जो शुरुआत की है पाँच लाख तक की स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है देश का हर एक व्यक्ति इसमें भागीदारी ले सकता है और पाँच लाख तक पूरे परिवार का वर्ष भर का जो भी स्वास्थ्य सेवा हो वह ले सकता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत पूरे भारतवर्ष में लागू हो और समाज के हर तबके तक नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर तक इस सेवा को और भी बेहतर किया जाए जिससे कि सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ सभी को प्राप्त हो सके जहाँ तक कोविड महामारी का सवाल है बहुत ही भयावह अनुभव था मुझे भी कोविड हुआ था और मुझे सरकारी अस्पताल द्वारा उज्जैन में आर्डी गार्डी में रेफ़र किया गया था मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कोविड ने जकड़ लिया था और जहाँ तक मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरे बचने की सम्भावना सिर्फ एक परसेन्ट है अब एक प्रतिशत बचने की सम्भावना बताने पर जब मैं वहाँ इलाज़ के लिए गया और क़रीब चौदह दिन वहाँ भर्ती रहा सभी का बहुत ही अच्छा डॉक्टर्स का नर्सेज़ का मुझे सहयोग रहा और मुझे ठीक होने में उन लोगों ने बहुत ही प्रोत्साहित किया साथ ही दवाइयाँ भी उच्च दर्जे की उन्होंने मुझे दीं इन्जेक्शन्स भी उच्च दर्जे के दिए सारी जाँचें मेरी वहाँ समय समय पर होती रहीं जिसके कारण चौदह दिन बाद मैं ठीक होकर घर आया यह घर आना मेरे लिए एक नए जीवन के समान था क्योंकि इतने लगों लोगों की मृत्यु हो रही थी यह देखकर सुनकर मन व्यथित था कि क्या मैं ठीक होकर घर जाऊँगा लेकिन उन सबकी मेहनत से और मेरे आत्मविश्वास से मैं ठीक हुआ और घर गया जो सेवा मुझे कोविड के दौरान मिली मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की सेवा भावना हर हस्पताल में हो जो कि मरीज़ को ठीक होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जहाँ तक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का सवाल है वहाँ पर सरकार द्वारा उच्च कोटि की औषधियाँ भेजी जाती हैं लेकिन चूँकि चिकित्सक की कमी है यदि दस चिकित्सक चाहिए तो उनकी जगह पर पाँच ही चिकित्सक रहेंगे और गाँव में जहाँ तक सवाल है चिकित्सक आना नहीं चाहते हैं अच्छे चिकित्सक शहरों में ही रुकना चाहते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा यदि हम दूर कर सकें तो स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ही बेहतर हो सकती हैं धन्यवाद